में करन कुमार रियासी डिस्ट्रिक दा रौह्ने आह्ला ते में अज्ज दे विशे पर गल्ल करना चाह्न्ना कि असें लोकें गी डोगरी बोलने दे केह् केह् चैलेंज फेस करना पौंदे मतलब केह् केह् असेंगी न्हाड़ा जेह्का कारण ऐ कि डोगरी नेईं बोल्ली सकने आं अज्जै दे टाईम पर कुसै दे अग्गें बोलने गी शर्म करने ते सबतूं पैह्लें में तुसेंगी एह् सनाना चाह्न्ना कि असें लोकें गी डोगरी बोलना इक बड़ा बड्डा ओह्बी अस इक दूऐ दे सामनै नेईं बोली सकने की के असें लोकें गी शर्म खाई ओड़दी कि लोक असेंगी एह् समझदे कि अस प्हाड़िये आं प्हाड़िये समझने दे कारण जेह्की असेंगी शर्म आई जंदी ते फिर अस कुसै दे सामनै डोगरी नेईं बोल्ली सकने अज्जै दे टाईम पर जेह्के दिक्खी लैओ तुस अज्जै दी जनरेशन जेह्की ओह् डोगरी बोलने गी बड़ी शर्म करदी ऐ निक्के निक्के बच्चे दिक्खी लैओ उं'दे मां प्योऽ जेह्के उ'नेंगी इंग्लिश मीडियम च पा दे मतलब डोगरी बोलन ते मतलब उ'नेंगी निक्खरदे कि डोगरी की बोल्लै ना तू डोगरी बोलना कोई गंदी गल्ल निं ऐ जां कोई बड़ी ओह् गल्ल निं ऐ कि अस साढ़े लोकें दी पनछान होग कि अस डोगरे आं ते अस है गै डोगरे आं ते असें डोगरी गै बोलनी ना ते डोगरी बोलने कन्नै कोई शर्म निं ऐ ते असें लोकें गै एह् सुधार करना चाहिदा ऐ कि साढ़े औने आह्ली जनरेशन जेह्की ओह् डोगरी बोल्लै की के अस डोगरे आं ते अस डोगरी च डोगरी भाशा च बोलना कोई शर्म निं ऐ डोगरे अस ऐं गै डोगरे आं ते डोगरी प्रमोट करना साढ़ा फर्ज ऐ ते अज्जै दे टाईम पर एह्बी कोई गल्ल निं ऐ कि डोगरी साढ़ी पिच्छें र'वै दी ऐ नेईं डोगरी साढ़ी बड़ी अग्गें जाई चुक्की दी ऐ अज्जै दे टाईम पर तुस दिक्खो गाने डोगरी च आई गेदे फिल्मां दिक्खो डोगरी च आई गेदे घर घर बिच डोगरी ते सारे बोलदे गै न पर बाह्र बोलने गी शर्म करदे कुसै दे सामनै बोलने गी शर्म करदे ते ऐसा नेईं करना चाहिदा डोगरी जेह्की ऐ असें साढ़े लोकें दी जेह्की मात्तरभाशा एह् डोगरी बोलने गी असें कोई शर्म निं करना चाहिदी इस्सी सगुआं प्रमोट करना साढ़ा फर्ज साढ़ा मात्तरधर्म ऐ एह् कि इसी असें प्रमोट करना चाहिदा अग्गें लैना चाहिदा ता की साढ़ी पंछान अस डोगरे लोकें दी पंछान होई जा ते अस बी कुतै अग्गें पुज्जी पान्ने आं